मिस्टर पंकज ॻाल्हायो था सर मुंहिंजो नालो सुनील लीलाणी आहे मां मध्यप्रदेश खां गुजरात आयो आहियां गुजरात घुमण त सर एक्चुली छा आहे हिक मूंखे ओटो ऐं जेका फ़ोर व्हीलर टैक्सीज़ आहिनि हूअ ॾाढा महांगा पवन था त मूंखे मुंहिंजे हिकिड़े रेफ़रेंस खां तव्हांजो नम्बर मिलियो हो त तव्हां टू व्हीलर रेंट ते ॾींदा आहियो त सर तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा तव्हां कहिड़ी सर्विस ॾींदा आहियो सर मां एक्टिवा प्रिफ़र कंदुमि

हूं हूं

सर मूंखे एक्चुली हफ़्ते लाइ खपे थी मिली सघंदी

जी सर जी सर हीअ डेली जो जेको रेंट आहे उहो थोरो वधीक कोन्हे हफ़्ते जे हिसाब सां मां सॼो हफ़्तो खणदुमि त मूंखे कुझु त कंसे कुझु त डिस्काउंट ॾींदा न सही सही ॻाल्हि आहे सर तव्हांजी हूअ

हूं हूं जी जी उहो मां कढी वठंदुमि सर वीडियो त पर मुंहिंजो चवण जो इंटेंशन ईअ आहे त मां हिकु ॾींहुं लाइ ख़ाली वठां कोन्ह थो पंहिंजो सॼे हफ़्ते जो आहे त कुझु त कंसेशन मिली सघे थो ठीकु आहे सर मूंखे आहे न पोइ गाॾीअ में सर ड्रॉक्यूमेंट सभु मिली वेंदा न पी ओ सी आहे वीमो आहे ऐं हेलमेट त तव्हां मूंखे हिकिड़ो एड कंदा न हिन ई चार्जिस में हूं ईंदे ई ॾींदा आहियो पोइ छा ॿियो कुझु न सर ॿियो छा एक्चुली हेलमेट हिकिड़ो एक्स्ट्रा मिली सघंदो सर मुसां गॾ मतां ॿियो केरु बि हुजे त वांदो न अचे हूं मिली सघे थो न छो त हाणे हेलमेट रेंट ते ई ॾियणो आहे न त छा हूअं त पोइ तव्हांखे रिटर्न ई कंदासी जॾहिं गाॾी मिलंदी गाॾी रिटर्न ॾींदोमांस तॾहिं ठीकु आहे सर हा त मां सर तव्हां मां तव्हांखे वापिसि मां तव्हांखे ॿुधायांव थो त तव्हां मूंखे ख़ाली एड्रेस तव्हांजे मोकिले छॾिजो मैसेज ते हिन ई नम्बर ते मां तव्हांजी शॉप ते अची तव्हांखे मिली वठंदोमाव

ठीकु आहे सर हलो मां हाणे तव्हांखां वधीक डि ओ रेडिए नाले वधीक डिस्कस न कंदुसि ठीकु आहे मां डन कयांव थो ओके मां अचांव थो गाॾी ॾिसी ऐं फ़ाइनलाइज़ करे छॾांसि जी ओके थैंकयू